थोडे फार गाडयांची नांवां म्हणल्यार टॅम्पो

घोडो गाडी आसता बैल गाडी आसता रिक्शा शेवाळें व्हडें फेरीबोट विमान व्हडल्यो शीप हॅलिकॉप्टर मोटरसायकल सायकल बुल्डोजरां मेट्रो टँकर बस कंटेनर रिक्षा ऑल्टो वेगनर माल गाडी ट्रेन बुलेट ट्रेन